ग्रामीणके इलाकामे जितना भी हम जोन गामसँ हम सभ बसै छियै जहाँके है इलाकामे समुदायमे कृषि बहुत समयसँ कृषि यहाँपर कयल जा रहल छै जाहिमे लोक खेती करिके अपन जीवन पालन करि सकै करै छै पुराने हमर हमर सबके बड़ बुजुर्ग सब बहुत पहिलेसँ खेतीबाड़ी सब करै छै आओर हमर भैया वैया सब उ सब खेतीबाड़ी सब कर रहल छै पर ई खेतीके जे पद्धति छै उ सब बहुत पुरान भऽ गेल छै जिसमे धान गेंहुँ करिके रहै जाकऽ धीरे धीरे कृषिके उद्योगके बढ़ाबैके लेल कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री सब लगावल जाइ बहुत जरुरी है किसान सबके जे मुखिया है या जो भी राज्य सरकारके जो भी कृषि पदाधिकारी सब छै ओकरा सबके तरह तरहके मीटिङ्ग उटिङ्ग कयल जाइत छै मीटिङ्ग करु बैठक करु जिनमे लोक सबके समझाबैके बहुत जरुरी है कि कोन तकनीकके केना पालन कैरिके नया नया जे आधुनिक खेती है कैसे करल जाइ कैसे पानि देवल जाइ एक्के बेर पानि जादा नहि देबैके फसलमे कि फसल खराब हो जाइ जादा दवा उवा सबके कीटनाशक प्रयोग नहि कैरिके आधुनिक पद्धतिके हिसाबसँ खेती करैके चाही जिससे कम भूमिपर कम जमीनपर अधिक उपज होइ जिससे ग्रामीण ग्रामीण इलाकामे रहैवला जितना किसान सबके आय कम भऽ रहल छै ओकर कारण ओकर कारण छै कि पूरा पुरान विधिसँ ही ओ सब करै छै नया आधुनिक पद्धतिसँ करनाइ बहुत जरुरी है तरह तरहके नया मशीन सब एलेैहँ ओकर यूज करनाइ बहुत जरुरी है तखनि खेतमे आओर उद्योगके बढ़ाबैके खातिर कृषिसँ चलैवला जितना उद्योग है ओहि सबके सरकारके स्थापना करैके करैके बहुत जरुरी है आओर किसान जे उपज करै ओकर सरकार बढ़िआँ मात्रामे खरीदके अच्छा पैसा दैके खरीदके ओकरा खरीदे जिससे किसानके आय बढ़ैके चाही आओर उद्योगके जब विस्तार होइते तऽ किसानके जितना भी उपज है आरामसँ बिकबै करते ई सब कार्य सब सरकारके करैके चाही आओर किसानके भी समझाबैके चाही